जोंनि ओनसोलाव मोनसे खाना फोथायनाय दङ बे खाना फोथायनायानो जाहैबाय दायना साननाय गुबुनखौ बे साननाया जोबोत गाज्रि बेनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा दायना फाथिजानानै बुथारजादों दा बे बुथारनायनि जाहोनावनो माखासे मानसिफोरा दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बे खाना फोथायनाया जोंनि समाजाव गोदो निफ्रायनो फैदों नाथाय आजिखालिनि मुगायाव सोलोंथाइ लादोंमोनब्लाबो बे फोथायनाया खम जायाखै दासिमबो गोबां गामिनि मानसिफोरा बे खाना फोथायनाय दायना मानिनाय ब्लेक मेजिक बिखौ दिनैसिमबो फोथायो बेनि जाउनाव माखासे मानसिफोरा न'आव अजा बेजाखौ लाबोनानै फुजा होयो आरो न'खराव सोरबा लोमजायोबा बेखौ गुबुन मानसियासो अजाजों माबा दायना रायदों बेफोरबादि बुंनानै फोसावो दा बेफोर लोमजानायफ्राय बारग'नो थाखाय अजा बेजानि हेफाजाब लायो न'आव फुजा फाथर खालामो डक्टर नि फाहामथायखौ लाया जेब्ला मानसिया बारा जागोन गोब्राब जागोन अब्लासो फाहामथाय लानो थाखाय हस्पिटेलाव लांनाय जायो आरो मानसिया जेब्ला थैगोन अब्ला दायना रायनानैसो थैदों बे बाथ्राखौ बुङो दा बेनि थाखायनो आं सानो जे बे खाना फोथायनाया बन्द' जानांगौ मानोना बिनि जाहोनाव नों गोबां मानसिया गावसिनि जिउखौ खोमानानै लानांदों बेनि थाखाय माखासे जोंनि समाजिक अनुस्थानफ्रा माखासे गोख्रों खामानि मावनांगोन गामि गामि बेरायनानै मानसिफोरखौ बुजायनांगोन जे जों खाना फोथायनायखौ बन्द' खालामनांगोन खाना फोथायनाया जोंनि समाज बेरेखा जोंनि जोंनि थाखाय खाना फोथायनाया जेबो मुलामफा गैया बे बाथ्राखौ मानसिफोरनि सिम दैथायहरनांगोन एबा गामियारि मानसिफोरखौ बुजायनांगोन आरो जोंनि फरायसालिफ्रावबो फरायसाफोरखौ मोजाङै बेनि सायाव खोनथानाय जानांगोन फरायसाफ्रासो समाजनि इउन दा बेनि थाखाय फरायसाफोरनि फ्रायनो बे खाना फोथायनाय साननायखौ बन्द' खालामनो थाखाय जागायजेननांगोन फरायसाफोरखौ खोन्थानांगोन जे खाना फोथायनाया जोंनि समाज बेरेखा जोंनि समाजनि थाखाय जोबोत गाज्रि जोंनि समाजा खाना फोथायनाय निफ्राय गोजानाव थानांगोन एबा जोंनि समाजा खाना फोथायनाय गैयै जानांगोन